जब कोनो भी पौधा लगबै छिअ ने ओहिमे जब फूल आबी जाइ छौ ने अगर यदि ज्यादा फूल आबै छै एते अन्दरसँ जे छै ने खुशी होइ छै आओर ओकरा बचबैके लिए कीड़ा मकोड़ासँ बचाबै छिअ कीड़ा मकोड़ा नहि लागै दै छिअ कोनो बेमारी नहि लागै दै छिअ आओर स्प्रे मारै छिअ पानी पटवन करै छिअ लेकिन फूल अएलाके बाद जे छै ने ओहिमे बहुत अच्छा महसूस होइ छै समझलो ने आओर फुले तऽ ओकरा बचबैवला अच्छा उपज भी होतऽ अच्छा उपज होतऽ तऽ ओहिसँ मतलब पेट भरतऽ अच्छासँ चलि सकै छऽ अच्छासँ रहि पाबै छऽ आओर लेकिन जे बोलऽ फूल जब बढ़िआँ आबी जाइ छऽ ने बहुत ज्यादा फूल तऽ अन्दसँ कुछ अच्छा खुशी होइ छऽ बहुत ज्यादा